मूंखे पंहिंजे घर लाइ चादरूं खपंदियूं इन मां कटनीअ मां घनशाम दास जे दुकान तां वठी आयमि प्रंट बि सुठी पई लॻे रंग बि सुठो डिज़ाइन सुठी वॾी साइज़ बढ़िया खणी आयमि घर विछायमि अचे अठ ॾह ॾींहं विछाए अञा धोतमि त सॼो रंग ई उॾामी वियो कलर उॾामी वियो त वरी उहा कुथ खुथ कपिड़ो थी वियो सुसी वई गदे ते पूरी न पई अचे इहे पेसा त मुंहिंजा विया पाणीअ में बाक़ी हाणे मां छा कयां मां त मुंहिंजा पेसा त नुक़सान थी विया इहे विया